ایک بار میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بزرگ کسان کی تصویر لی تھی جو اپنے کھیت میں کام ختم کرنے کے بعد شام کے وقت درخت کے نیچے بیٹھا تھا اس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر ایک عجیب سی تسلی اور سکون بھی جھلک رہا تھا سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی نارنجی کو روشنی اس کی نارنجی روشنی کسان کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس لمحے کو اور بھی خاص بنا رہی تھی میں نے فوراً کیمرا نکالا اور اس لمحے کو قید کر لیا وہ تصویر میرے لیے خاص اس لیے ہے کہ وہ صرف ایک انسان کی تصویر نہیں بلکہ اس میں محنت سادگی زمین سے جڑاؤ اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی کہانی چھپی ہوئی ہے جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نہ صرف گاؤں کی مٹی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے بلکہ یہ بھی یاد آتا ہے کہ خوبصورتی ہمیشہ کسی بڑی چیز میں نہیں بلکہ سادگی میں بھی ہوتی ہے یہی میری پسندیدہ تصویر ہے